हमारे ग्रामीण समुदाय सांस्कृतिक के मामले में काफी अच्छा योगदान देते हैं और यहाँ के लोगों में जो है डांस में ज़्यादा रुचि लेते हैं और जो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में है महिलाएं लोग जो हैं वो अपने बच्चों को डांस सिखाने के लिये काफी ज़्यादा उत्सित होती हैं हमारे बिहार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध नृत्य ही है जिसमें से लोग जैसे की डांस करते हैं कजरी झूमर बारिश के मौसम में ये लोग कजरी का आनंद लेते हैं और भी बहुत सारे डांस हैं जो हमारे यहाँ के लोग करना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और डांस के मामले में बिहार में काफी ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं और जैसे कि यहाँ के जो नृत्य भी हैं कथक नृत्य से भी लोग काफी ज़्यादा जागरूक हैं अपनी ही अगल बगल के लोगों अपनी ही बेटियों को ये लोग सिखाना पसंद करते हैं और इस डांस के मामले में काफी अच्छा हमारा बिहार है और ये लोग काफ़ी अच्छे से आनंद लेते हैं ग्रामीण एरिया में नाटक के मामले में नाटक डांस दोनों ही काफी अच्छे से किया जाता है जैसे कि हमलोग देखते हैं कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह डांस होता है उसमें लड़कियां लोग ही डांस करती हैं और कजरी झूमर बीहू जैसे नृत्य भी लोग करना काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ की जो लड़कियां हैं वो छोटे छोटे कार्यक्रम करती हैं जिसमें डांस को ले के ये लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर से जगरूक होती हैं इनलोगों को डांस करना काफी ज़्यादा पसंद है और मेरा मानना है कि डांस से काफी अच्छा कैरियर भी होता है और हमारे समाज में लड़कियों को डांस सिखाने में काफी ज़्यादा लोग नहीं आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनलोगों को डांस जो है वो काफी महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और कुछ जगह है कि लोग डांस को ले के काफ़ी ज़्यादा आनंद लेते हैं जैसे हमलोग डांस करते हैं जट जटिन हो गया कजरी झूमर असम के लोग भी डांस करते हैं हमारे बिहार में जट जटिन खेला जाता है कजरी झूमर और डोमकछ जैसे नृ नाट डांस में ये लोग काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और करना भी चाहिए इनलोगों से और हमारा ग्रामीण एरिया में जो हैं अगल बगल के लोग ये लोग अपने ही फैमिली के स्टूडे बच्चों को सांस्कृतिक विभाग से जोड़ना चाहते हैं समुदाय जो हैं हमारे ग्रामीण सांस्कृतिक जिनको डांस में काफी ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए बल्कि यहाँ के माहौल के अनुसार ये कुछ लोग अपने ही बच्चों पे पाबंदी लगा देते हैं जिन लोगों को लगता है कि डांस नहीं अच्छा है बल्कि इनलोगों को में बोलना चाहूँगी की डांस करना गलत नहीं है पर इसे अच्छे ढंग से करना काफी ही ज़्यादा अच्छी बात है करनी चाहिए और भी लोग हैं जो कि डांस के मूव्स वगैरह जो हैं काफी अच्छे होते हैं इनसे हम लोगों को कुछ सीखने को ही मिलता है और मेरा मानना है कि डांस से इंसान काफ़ी आनंद भी लेता है और ज़रूरी नहीं है कि हम डांस करते हैं तो इससे आनंद ही आए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम हम लोगों को काफ़ी पसंद होता है हमारे ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक में डांस को बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया गया है और देते भी हैं यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को रुचि डांस के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक करते हैं और इन लोगों को कि है कि डांस ही ऐसा है कि जब इंसान करता है तो उसको अच्छे बुरे कि जो समझ है वो सब है डांस को गलत नहीं लेना चाहिए डांस करने से हमारी जो बॉडी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी रहती है और इन लोगों से है कि हमारे ग्रामीण समुदाय की जो सभ्यता है वो सांस्कृतिक डांस से जुड़े ही रहना चाहिए जिन लोगों को डांस में रुचि नहीं है वो लोग भी अपना डांस में रुचि दिखाएं और भी बहुत अच्छी हैं जो डांस करना चाहती हैं पसंद करती हैं कुछ लोगों को डांस नहीं पसंद होता है वो लोग भी डांस को बहुत ही गलत नज़रिया से देखते हैं पर ऐसा गलत नज़रिया नहीं होना चाहिए किसी भी लोगों का लोग डांस से इंसान काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करता है और डांस के मामले में हमारे ग्रामीण समुदाय की सोच जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बल्कि उनलोगों में बताना चाहती हूँ कि डांस ही काफ़ी अच्छा श्रोत है जिससे हमारे सांस्कृतिक सभ्यता जो है समुदाय ग्रामीण समुदाय के लोगों को डांस करना बहुत ही पसंद है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको डांस में काफी ज़्यादा आनंद आता है ऐसा नहीं है कि डांस का कोई महत्व नहीं है डांस का हमारे समाज में काफी महत्वपू पूर्ण है जिससे हमलोगों के आसपास स्कूल कॉलेज में भी डांस का काफी अच्छा कार्यक्रम किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाने में काफी अच्छा लगता है जिसमें से स्कूल कॉलेज सरकारी इस्कूल में भी आजकल छोटे छोटे बच्चे काफी अच्छे से डांस करते हैं और इनलोगों को डांस सिखाने या करने या जो सिखाने के लिये जो बाहर से लड़कियां आती हैं वो काफी ही ज़्यादा अच्छी होती हैं इनलोगों को डांस करना सिखाना बहुत अच्छी बात है ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ गलत है ऐसा कुछ नहीं है ये डांस काफ़ी अच्छा है और डांस सिखाते सिखाइए अपने आसपास के माहौल में रहिये हमारे ग्रामीण समुदाय जो हैं सांस्कृतिक उनको डांस उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोग काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का आनंद भी लेते हैं